ॻाइण जे मामले में गाना मूंखे अॼु खां घटि पंजवीह साल पहिरियों गाना ॿुधण ॻाइण ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं तॾहिं मुंहिंजी म्यूज़िक केसेट वग़ैरह जी शॉप हुई दुकान हुई इनकरे गाननि में मांखे पहिरियों खां ई रुचि आहे ऐं गाना ॻाइण सां हिकु जेकी बि थकान हूंदी आहे या गाना ॿुधण सां बि उहो रिलेक्स फील थींदो आहे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इंसान खे दुकान ते नौकिरी ते धंधे में सॼे ॾींहं जी जेकी बि थकावट हुजे ऐं राति जो शाम जो तव्हां अगरि प गाना ॻायूं या ॿुधूं त दिलि खे ॾाढो सुकून मिलंदो आहे ऐं गाना ॿुधण सां जेको बि कोई टेंशन हूंदो आहे त चिंता हूंदी आहे हुन में राहत थींदी आहे ऐं गाना ॿुधण सां नॉलेज चङो दिमाग़ बि सुठो हलंदो आहे इहो लॻंदो आहे भई कोई थकान हिकदमि रिलेक्स थी रहियूं पाणि ऐं हाणे त मां एतिरे कदुर मां हिन गाननि में रुची वठंदो आहियां की हाणे हिकिड़ो एप ईंदो आहे गाननि जो मां हुन ते हाणे पाणि बि ॻाईंदो आहियां ॻाए करे गाना उन्हनि खे पोस्ट बि कंदो आहियां ऐं मां ॾिसंदो आहियां की मुंहिंजा जेका सिंधी या ॿिया दोस्त यार मिट माइट आहिनि उहे बि गाना ॿुधी करे उहे बि चवंदा आहिनि की हा इहो शौक़ु ॾाढो सुठो आहे भई हर कंहिंखे गाना ॻाइण में गाना ॿुधण में माना म्युज़िक ॿुधण में रुचि रखणु खपे इहो शौक़ु रखण सां तव्हां कॾहिं बि पाण खे रिलेक्स महिसूसु कंदव ऐं थकावट कोई बि तव्हांजी ज़िंदगी जी ॾींहं जी कॾहिं कहिड़ी बि हुजे हुन में तव्हांखे थकान महिसूसु न थींदव हिनकरे मुंहिंजे हिसाबु सां हर इंसान खे ॻाइण में ऐं म्यूज़िक ॿुधण में रुचि रखणु खपे हुन सां चङो फ़ाइदो आहे हुन सां दिमाग़ बि सुठो रहंदो आहे ऐं फ्रेश महिसूसु थींदो आहे